बैसो राग'नाय सुबुंफोरा गोरा गोरा माखासे गेलेमुफोरखौ गेलेनो हाया बिसोरो गेलेयो जाहैबाय जेरै य'गा बा मेडिटेशोन आरो बिदिनो फिसा फिसा गेम्स एग्जामपोल लाइक लुड' केराम चेस बेफोर बेफोर खेलाखौ बिसोरो गेलेयो आरो गावसोरनि आइ किउ टेस्ट बा माखासे माबाफोर माखासे इन्टिलिगेन्सफोरखौ बेफोरजों बारायनानै लानो हायो आरो बिसोरो बैसो राग'नाय सुबुंफोरा बैसो राग'नाय सुबुंफोरा आरो माखासे गोरा गोरा गोरा गेम्स जेरै फुटबल भलिबल बेफोरखौ बांद्राय गेलेनो मोजां मोना मानोना बिसोरनि मानोना बिसोरो बां बे समाव बांद्राय गेलेहैनायनि बोलो थाहैया आरो बिसोरनाव मेंनाय एबा बानाया साफिना फैनाय जायो आरो बिसोरो जेरै बिदिनो माब्लाबा खाबादिफोरखौबो गेलेनो हाया आरो बिसोरो

बिसोरो जेरै इजि इजि गेम्सफोरखौल' गेलेनो मोजां मोनो आरो मानोना बिसोरा ओरैनो अल्ड एज जाहैखाबाय बिनि थाखाय बिसोरो ओरैनो सामान्य नेहाद नेहाद गेम्सफोरखौल' गेलेनो गेलेनाय जायो आरो